ठण्ढीमे बुलयमे अच्छा लागै छै गरमीमे नहि अच्छा ठण्ढीमे अच्छा लागै छै बुलै टहलैमे अपन बढ़िआँ लागै छै आ बरसातमे नहि अच्छा लागै छै रोडपर अच्छा लागै छै बुलैमे टहलैमे बढ़िआँ लागै छै आ बरसातीमे तऽ गरमीमे नहि अच्छा लागै छै ठण्ढीमे बढ़िआँ लागै छै बुलैमे दौड़ैमे अच्छा लागै छै शरीर हलका रहै छै दौड़ैके बाद आ स्वस्थ रहै छै देखैमे अच्छा लागै छै सुनैमे नीक लागै छै सभ चाहै छै कि हमहूँ दौड़ियै ठण्ढीमे सभ चाहै छै हमहूँ दौड़ लगैयै बुलियै टहलियै सुबह उठि कऽ टहलना चाही सभकेँ टहलना चाही सभ चाहै छै हम स्वस्थ रही शरीर हमर एक रङ्ग लागए देखैमे अच्छा लागए सभ चाहै छै टहलै खातिर सभकेँ टहलना चाही लोककेँ बुलना चाही सुबह उठि कऽ अपन लोक टहलयसँ बुलयसँ शरीर बढ़िआँ लागै छै देखैमे स्वस्थ रहै छै देखैमे अच्छा लागै छै टहलै बुलै से लोकके गरमीमे टहलैमे नीक लागै छै गरम लागै छै पानिमे पानि पड़य लागै छै तऽ अच्छा नहि लागैए ओकर बाद पानिमे बरसातीमे जे छै कातमे लोक नहि बुलतै रोडपर टहलै छै नीक लागै छै रोडपर बुलैमे अच्छा लागै छै सड़कपर बुलैमे अच्छा लागै छै बढ़िआँ लागै छै बुलय टहलैमे बुलना चाही लोककेँ टहलना चाही ओहिसँ लोकके शरीर हलका रहै छै बढ़िआँ लागै छै बुलयमे सभकेँ बुलना चाही दौड़ना भी चाही जादातरके दौड़ दौड़ दौड़के शरीरसँ दौड़ैसँ पसीना छूटै छै शरीरसँ तऽ लोकके वजन कनि कम होइ छै लोककेँ दौड़ जादा करना चाही जितना लोक दौड़ि सकए उतना अच्छा रहै छै लोककेँ दौड़नाइ बढ़िआँ लागै छै दौड़ैमे नीक होइ छै दौड़ दौड़ करनाइ लोकके अच्छा रहै छै दौड़नाइ बुलनाइ सुबहकेँ बहुत अच्छा रहै छै सेहतके लिए अच्छा रहै छै लोककेँ दौड़नाइ आ बुलनाइ सभसँ ठण्ढीमे बहुत अच्छा लागै छै लोककेँ बुलय लए टहलै लए बढ़िआँ होइ छै ठण्ढीमे गरमीमे अच्छा नहि लागै छै नहि मजा लागै छै अपन दोस्तके सङ्ग चल जइयै घुमै फिरै खातिर सुबहमे उठि कऽ चल जइयै घुमै लए फिरै लए घुमि फिरि कऽ चलि आबियै हमे अच्छा लागै शरीर हलका लागै बढ़िआँ लागै देखैमे शरीर आब कतहु नहि जाइ छियै घुमय फिरय खातिर घरेमे घुमै फिरै छियै छतपर जाइ छियै टहलै खातिर छतपर चलि कऽ आबै छियै बस भए गेलै कतहु घुमै फिरै लए नहि जाइ छियै आब हमे